गेमां आक्खना होऐ ते मेरी उमर बीह् साल ऐ जैलूं में निक्का होंदा हा ते तैलूं बड़ियां सारियां गेमां अस खेल्लदे होंदे हे तैलूं अस लूत्ता खेल्लदे होंदे जीता जीता खेल्लदे होंदे हे होर बी बड़ियां चीज़ां खेल्लदे होंदे हे जेह्ड़ियां अज्ज दे जमानै बिच नेईं खेल्लदे अज्ज दे जमानै च बच्चे फोनै ई जादा लग्गे दे रौहंदे चौबी घैंटे ओह् यूट्यूब ते होर किश मेरा आक्खना कि गेमां खेलना बड़ा जरूरी ऐ गेमां खेल्लनियां चाही दियां नुहाड़े कन्नै स्वास्थ जेह्ड़ा ऐ सेह्त जेह्की खरी रौहंदी ते इस्सै कारण अंऊ आक्खना चाह्नां आं कि गेम खेल्लना जेह्का बड़ा जरूरी ऐ अस लोक केह् बड़ियां अच्छियां अच्छियां गेमां खेल्लदे होंदे हे ते असें ई मज़ा बी बड़ा होंदा हा ते दोस्त यार किट्ठे होंदे हे हून ओह् नेईं रेह् दे बड़े यार दोस्त किट्ठे होंदे हे गेमां खेल्लदे हे घरै आह्ले बाहरै आह्ले ओह् बड़ा मज़ा औंदा हा कदें क्रिकेट खेल्लेआ कदें लूत्ता खेलेआ जीता जीता खेल्लेआ होर बी बड़ियां चीज़ां होंदियां जिसी अस खेल्लना चाहंदे हे होर ओह् आक्खदे इक्क होर गेम होंदी ओह् जेह्दे आक्खदे सत्त पत्थर जेह् रक्खने ते देनी ओह् बॉलै दी ते भी ओह् गेम खेल्लनी बड़ियां गेमां होंदियां हियां हून ओह् दिन कुत्थें रेह् अज्जकल दे जागत् कुत्थें गेमां खेल्ला दे उनें ई एह् तेही बी नेईं उंदे नै एह् गल्ल करनी होऐ म्हाराज एह् गेम सेही ऐ तुसें जागतो ओह् आक्खदे ना जी असें ई निं सेही ऐ एह् गेम डउओशआ़ अज्जकल ओह्बी खेल्लनै पर अपना ध्यान जादै रक्खदे ते छड़ा फोन दिक्खी दिक्खी दिक्खी अपनी अक्खां बी खराब करदे ते घरें आह्लें बी परेशान करदे घरै आह्ले बी परेशान कियां होंदे अज्जकल खुश गै रौहंदे जागत् जैलूं ते गेमां खेल्लदे नी फोनै च फोनै ई दिक्खदे ते ओह् खुश रौहंदे ते ओह् आक्खदे सिर पीड़ गेऐ अपने कोला पर गेमां डउओशआए़ केह् ओह् खेल्लनी चाही दियां की नुहाड़े कन्नै अपनी सेह्त दा ख्याल रौहंदा ते होर एह् अज्जै कल्लै दे जागत् न एह् गेमें ई फोक्स दिंदे निं ऐ हैन दिक्खदे निं हैन गेमें ई एह् अज्जकल दिक्खदे एह् छड़ियां यूट्यूब पर वीडियो ओह् जेह्के यूट्यूबर होंदे उंदी वीडियो दिक्खदे जां किश दिक्खदे ओह् बड़ा गलत ऐ ओह् अपनी अक्खें दी बरबादी ऐ ओह् अपने दमाकै दी बरबादी ऐ की के दुनिया जेह्की दिक्खनी ऐ ओह् बार जाइयै लब्भनी घर बेहियै जां यूट्यूब दिक्खियै निं लब्भनी अज्ज जागत् दिक्खना चाहिदा दुनिया दिक्खना चाहिदी अज्जकल दे अपने परानी गेमां अपने बजुर्गें कोला अपने बड्डे भ्रांऐं कोला जिनें ओह् गेमां खेल्ली दियां ओह् खेढ़नियां चाही दियां कि अज्जकल जेह्के निक्के जागत् न ओह् एह् नेह् रेह् दे निं हैन की ओह् एह् गेमां खेल्लङ होर उंदे कश इन्नी ओह्बी निं ऐ केह् आक्खदे शक्ति निं ऐ गेमां खेल्लने दी तैलूं दी जेह्की गल्ल किश होर ही तैलूं जगतें रुट्टी खानी ते चली पौना खेढ़नै ई ते मार खानी घरें आह्लें कोला भी उट्ठी औना घरै ई भी रुट्टी खानी भी चली पौना खेढ़ने ई होर रोज़ डांगां फिरनियां ते अज्जकल जागत् बड़े इंया चिङे बनाए दे घरै आह्लें बचाई बचाई रक्खे दे अपने जागत् माए मेरे जागतै निं किश होई जा ते इस्सै कारण में आक्खना क अज्जै कल्लै दे जागत् न जेह्के उनेंगी यूट्यूब छड्डियै गेमां खेल्लनियां चाही दियां उंदे घरै आह्लें इंदे मां बब्ब न मां प्योऽ उनेंगी दिक्खना चाहिदा कि बच्चे साढ़े बच्चे गेमां खेल्लन बाहरै आह्लियां गेमां खेल्लन घर घट्ट बौह्न स्कूल जाइयै बी गेमां खेल्लन पढ़न बी एह् निं आक्खदे पढ़ाई नेईं करनी पढ़ाई करनी कन्नै कन्नै गैमां बी खेल्लनियां बंदा दिनें हर चीज़ै ई चुस्त रौहंदा सब चीज़ धारी सकदा अपनी जिंदगी बिच ते में इयै आक्खना चाह्नां कि गेमां जेह्कियां न अज्जकल दे जागतें खेल्लनियां चाही दियां